हमरा सबके क्षेत्रमे बहुत सारा सङ्ग्रहालय यऽ लेकिन ओहिमेसँ हमरा जे ज्ञान यऽ जे हमरा सबके जे ज्ञान यऽ ओहिमे जे हमरा सबके नजदीकमे पड़ैए दरभङ्गा जिला ओहिमे यऽ एगो हमरा सबके सङ्ग्रहालय जेकरा कहल जाइत छै चन्द्रधारी सङ्ग्रहालय एहिमे हम गेल छी घुमै ले आओर बच्चो लोकके लै जाइत छी लै जाए ओहिमे देखै लै गेल बच्चा सबके घुमाबै लै ओहिमे महाराजाके जे भी समान छै ओ समानके जेना तलबार भेल भाला भेल वस्त्र भेल खाना भेल पीना भेल ओकर मंत्री भेल प्रजा भेल जे भी चीज छै बच्चा लोगके लए जाइत छी आ हमहुँ ओहिमे गेल छी हम अपन गर्जियनो सबके लऽ जाइत छी सबके लऽ जाइत छी हमरा बढ़िआँ नीक लागैए देखैमे जे अपन बच्चो सबके लए जाइत छी हम देखाबै लेल आओर बच्चा सबके देखैमे बड़ी खुशी देखैत छी चेहरा पर बड़ मुस्कान आबैत छै बच्चा सबके बच्चा सब देखैमे बहुत खुशी मनाबैत छै जे हमरा सबके नजदीकीमे एतेक बढ़ियाँ सङ्ग्रहालय खुलल यऽ जे सङ्ग्रहालयके नाम छी चंद्रधारी सङ्ग्रहालय एहिमे हमरा सब कोनो फ्री ऑफकॉस्टमे जाइत छी फ्रीमे जाइत छी हमसब देखैला बढ़िआँ नीक लगैए हमरा सबके देखैमे जे सरकार द्वारा बनल यऽ जे हमरा सब आओर बहुत सारा बनल यऽ लेकिन हमरा सबके नजदीकीमे इहए पड़ैया जे हमरा सबके चंद्रधारी सङ्ग्रहालय जहिमे बहुत अच्छा से कामो होइत छै सम्पूर्ण साफ सफाइ महाराजाके समझाएल जाइत छै केना सब पहिलुक कऽ महाराजा केना रहैत छलै केना जीवन जीयैत छलै से चीज ओहिमे बताओल जाइत छै जे ओहिमे हम देखैत छी जे बच्चो लोक देखाबैत छी आ बच्चो लोक खुद लै जाइत छी हम शिक्षकके तौर पे बच्चा लोगके देखाबै ले बच्चो लोग देखैए आ खुद हम लए जाइत छी हमहूँ देखैत छी हमर फ्रैण्ड सब देखैए भाइयो देखैए सबके लै जाइत छी हम सबके देखाबैत छी जे सङ्ग्रहालयके बारेमे बताबैत छी देखाबैत छी सुनाबैत छी जे सङ्ग्रहालय कतेक अच्छा छै कतेक नीक छै आओर कतेक सुन्दर छै जे सब किछु हम बताबैत छी ओकरा हम जे ओहिके बारेमे ओ दोसरोके बताए सकैए जे बच्चो सब देखि सकैए आओर ओहिमे बताए सकैए दोसरोके ओ की एहिमे की सब छै की की सब नहि छै सब किछु देखैए बच्चासब बच्चो सब कहैए जे हमरा नीक लगल ई लागल जे सब देखलक बच्चा हमरा बताबैए बच्चाे सब बच्चा सबके हम बताबैत छी कि देखही आओर सब सब किछु देखेलहुँ हँ तऽ बच्चो लोग खुश भेल ओकर चेहरा पर मुस्कान देखलहुँ बच्चा सबके तऽ ओना तऽ सङ्ग्रहालय बहुत यऽ हमरा सुनके हमरा सबके पा क्षेत्रमे लेकिन जे नजदीकी क्षेत्रमे रहैए इहए यऽ हमरा सबके दरभङ्गा जिलाके क्षेत्रमे एगो इहए सङ्ग्रहालय चन्द्रधारी सङ्ग्रहालय इहएमे हमसब सब आदमी जाइत छी देखै लए तऽ आसपासके जतेक भी बालबच्चा सब जतेक भी यऽ सब जाइए देखै लै सब देखैए आओर सब कहैए बढ़िआँसँ बढ़िआँ अच्छा छै ई छै जेभी देखैए महाराजाके समान जेना महाराजाके कॉपी कलम सिंघासन मुकुट आओर मुकुट भए गेल खाना पीना रहना बेड बिस्तर बेड बिस्तर जुत्ता चप्पल महाराजा सबके बेटा बेटी जतेक भी वस्त्र सब सब देखाएल जाइए मियुजियममे बताबैए आ हमसब देखैत छी बढ़िआँ से आओर पढ़बो करैत छी आ किताबोमे हमरा सबके ओकरा सबके बारेमे बतेने रहैए महाराजा सबके बारेमे ओहिमे हम किताबो हमसब पढ़ैत छी देखैत छी तऽ देखैमे बढ़िआँ लगैए सबके रहै जे महाराजाके बन्दूक हथिआर तलबार सेनापती सबके तलबार सेना सबके जतेक भी तलबार लेने ओ सब सब देखैत छी अच्छा लगैए देखैमे तऽ हमसब कहबो करैत छी बढ़िआँ लगैए आ देखबो करैत छी महाराजा पहिले केना जीवन जियैत छलै केना रहैत छलै केना जङ्गल शिकार करैत छलै केना सब बच्चो सब देखैए बच्चाके देखाबैत छी अपनो देखैत छी बच्चोके देखाबैत छी सब देखैए बच्चो सब देखैए हमहूँ देखैत छी सब बच्चाके गार्जियनो सब देखैए सब देखैए ओहिमे नीक लगैत छै सबके देखैमे आओर कहबो करैत छै बढ़िआँ सङ्ग्रहालय छै बढ़िआँ छै मियुजियम छै अच्छा लगैए सब बच्चा सबके देखैमे ओ तऽ हमहूँ सब बुझैत छी जे बहुत अच्छा बात छै